हिन्दी बोलने वाले जो हिन्दी बोलते हैं हिन्दी भाषा में बात करते हैं उनको बोल बहुत बढ़ियाँ लग भारत का हिन्दू राष्ट्र है हिन्दी बोली जाती है उसमें हमलोग हिन्दी में बात करते हैं और हिन्दी में कोई भी प्रांत हो वहाँ चले जाइए हिन्दी चलती हैं